मां गुजरात हे कच्छ जिले में रहेंदो आहियां हिते कच्छ जिले में माण्हूनि जा अलॻि अलॻि प्रकार जा धंधा दअरी आहिनि जीअं के पाण ॾिसूं त माण्हूं कच्छ में कच्छी शालूं ऐं कच्छ वर्क करेली कपिड़ा पाईंदा आहिनि हुनखां माण्हूं विकिणे करे पंहिंजी रोजी रोटी हलाईंदा आहिनि ॿियो कच्छ में जेको रणु उत्सव लॻंदो आहे त सर्दीअ जे मौसमित में हुनमें माण्हूं जाम सारा अलॻि अलॻि प्रकार जा ॿिया धंधा बि कंदा आहिनि ॿिया माण्हूं घुमण लाइ ईंदा आहिनि हिते रणु उत्सव में ऐं हिते मांडवी बीच आहे जिते जाम जिते जाम माण्हूनि घुमण ईंदा आहिनि हुते माण्हूनि जा अलॻि अलॻि धंधा बि वधंदा रहंदा आहिनि हिते जेका ग़रीब माण्हूं आहिनि उन्हनि हू बि पंहिंजो रोजी रोटी पालण लाइ मिट्टी जा वासण विकिणंदा आहिनि ऐं मूर्तियूं बि ठाहींदा आहिनि ॿिया जेकी लेडीस हूंदी आहे हू भुनाई ऐं सिलाई करंदी आहे बाकी कच्छ में जाम सारी खेती ॿाड़ियूं बि आहिनि जीअं की किसान खेतियूं करे करे हिते फसलूं उघाए करे विकिणंदा आहिनि ॿियो हिते चोपड़िवा जे हिते क सु नमक लूण जो वॾो कारखानो आहे हिते रणु में जाम सारो लूण निकिरंदो आहे त लूण जो वधीकु कारोबारु हितां खां ई थींदो आहे ॿियो सॾे भारत देश में एक्सपोर्ट लाइ कच्छ मां ही कंडिला पोर्ट ऐं मुंडिला पोर्ट मां सामान वेंदो आहे हरु हरुको हिते दरिया जे किनारे ते कमाईंदो आहे ॿियो कच्छ में माता जे मढ जे मेले जे टाइम ॿिया बि माण्हूं मेलन में नंढियूं वॾियूं शयूं विकिणंदा आहिनि ऐं हरु त्योआरनि ते हिते मेलो लॻंदो आहे जें मेले मां ग़रीब मां गरीब माण्हूं भी कमाईंदा आहिनि ने सभीनि मिली झुली करे रहंदा आहिनि